हेलो कै आदमी छी से बताउ नाम की सब छी से कहू शादी भेल यऽ बहीन सबके अच्छा

नाम लिखब ये लिखेबै ने उमर लिखा दिऔ नाम लिखा दिऔ अच्छा अच्छा सबके दय देलिए भए गेल जमीन सब यऽ कते यऽ उपजा सब होइया आमो सब यऽ फरल यऽ आम मोटरसाइकिल यऽ साइकिल से आबैत जाइत छी चारि चारि चक्का नहि यऽ चारि चक्का कीन लिअ की सब करैया केँ अच्छा ठीक छै राखू